बिहारके धान ई सब केहन भेलैया हँ हँ आओर गहुँम सबमे बाल भऽ गेल हेतै आओर बिहारमे अभी कथी सब चलैत छै हँ आलू सब सेहो एहि बेर रोपायल हेतै बिहारमे आओर मकै सब सेहो हेतै बिहारमे अभी मकै

हँ ठीक छै